बड़ियां कताबां पढ़ियां व रमायन नेईं केई कताब नि पढ़ी एह् कताब मेरी जिन्दगी बदलने आह्ली ही बड़ा रोन आंदा रमायन पढ़ियै मिगीं जिसलै राम दै चरित्र दै बारै च पढ़दा अस ता असेंई पता लगदा असेंई पता लगदा असेंई पता लगदा कि इक राजा इक पुत्र ते इक पति कनेहा होना चाहिदा राम हुंदा चरित्र इक ऐसा हा जेह्का बब्बै गल्लै आखने पर चौदां बर्ष बनवास गेआ ते अपने भ्राऊं ताईं इन्ना कम्म कीता ते लोकें दी भलाई करने ताईं रावण दा बिनाश कीता ते अपने सारे सक्के सबंधी ते उं'दी जेह्की प्रज़ा ही उं'दै ताईं राक्षसें दा बिनास कीता ते जदूं राम होर पढ़दे ते अपने गुरु कन्नै इक बारी ओह् उंदै आश्म च गे ते उ'नै दिक्खेआ राक्षस जेह्के पूजा करदे गुरु लोग उन्दी पूजा च बिघन पाउड़दे ओह् ते हड्डियें दे ढांचे बिच्च सुटुड़दे बिच्च हवन करदै बेल्लै राम होरैं दिक्खेआ कि इत्थैं अधर्म बड़ा फैला दा ते उ'नें उनें अपने धनुशबान कन्नै उनें राक्षसें दा बिनाश कीता सीते स्वयंवर होआ फ्ही लेकिन रोन बड़ा औंदा रमायन पढ़दे पढ़दे बड़ा रोन औंदा मिकी ते बड़ा गै रोन औंदा जिसलै अ'ऊं पढ़दा इयां अपने इक बचनबध्द पिता नै अपने पुत्र गी ककेई दे आखने पर बनवास दित्ता हा ते राम हुंदै जानै बाद दशरथ होर अपने प्राण त्यागुड़दा इक बड़ा गै रोन रोन आंदा बड़ा बड़ा गै रोन औंदा मिकी